पेड़के बहुत मेहनतसॅं छाँवमे राख़िकऽ बचबै परै यऽ तकर बाद ओकरा बहुत सुन्दरसॅं पेड़केॅं गाछकेॅं बचबै परै यऽ बचा के रखै यऽ तेकर बाद ओकरा से बाग बनबै यऽ रोपै यऽ खाद पानी सारा कुछके व्यवस्था करै यऽ ओ तब बाग बनै यऽ तब कलम बाग बनै यऽ फूलबाड़ी बनै यऽ